یہ آپ کو بلائے تھے اس کے لیے جاننا یہ تھا کہ آج کل آپ کافی لیٹ آ رہی ہیں سب یہ کیا ریزن کیا ہے اس کے پیھے نہیں دیکھیے نہیں وہ تو ہے کہ آپ پہلے ٹائم پہ آتی تھیں بٹ یہ اسکول ہے نا یہاں پہ ٹائم پہ تو آنا پڑے گا کیونکہ کافی سارے بچے رہتے ہیں یہاں پہ بھی کافی سارے کام رہتا ہے تو آنا تو پڑے گا نا جلدی اگر نہیں آئیے گا تو بتائیے پھر اسکول میں کتنا پرابلم رہتا ہے اگر نہیں آ پاتے تو اس کے وجہ سے یہ سب تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اسکول میں آپ پڑھاتی ہیں تو اسکول اسکول میں آپ آتی ہیں کام کرنے کے لیے تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے نا کیونکہ یہاں پہ بھی تو صاف صفائی رکھنا ضروری ہے یہاں پہ بھی تو چیزوں کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے ہاں نہیں تو آپ کوشش کیا کیجیے کہ تھوڑا جلدی آنے کا کیونکہ اسکول ٹائم پہ ہی کھلتا ہے اور آپ نہیں آ پاتے ہیں کسی وجہ سے آپ کو لیٹ ہو جاتا ہے آنے میں تو اسکول میں کافی گندگی رہتا ہے کافی پرابلم ہوتا ہے بچے لوگ کافی شکایت کر رہے تھے کہ پیون تو پہلے ٹائم پہ آتی تھی کام بھی اچھا کرتی تھی لیکن ابھی کچھ دن سے ان کا سب کافی لیٹ ہو رہا ہے ان کو آنے میں کام بھی اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہیں نا تو جس کی وجہ سے کیا ہے نا کہ اسکول میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اگر بتائیے اگر آپ ٹائم پہ آ سکتی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ آگے کریں گے اور نہیں تو پھر ہم مجھے دوسرا دیکھنا پڑے گا جی نہیں اگر آپ کو پیسہ وغیرہ کو لے کر کے اپنے تنخاہ کو لے کر کے کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ سے مشورہ کریں گے چلیے ٹھیک ہے ہم آپ سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ جائیے جی